रंगीन मछलियाँ रंगीन मछलियों के बारे में हम लोगों ने देखा सुना भी हैं यह इतनी देखने में सुन्दर लगती हैं कि हम हम लोग जब छोटे थे उस समय जाते थे लखनऊ को तो वहाँ पर सोचते जार में वह बिक बिका करती थी उसके बाद में हम सोचते यह क्या है कि अरे बहुत सुन्दर यह मछलियाँ हम लोगों ने देखी नहीं कभी उस जिस समय मछलियाँ वह हमारे जब हम लोग जाते हैं हमारे गाँव के लोग भी जाते कभी कभी तो देखते वहाँ हमारे यहाँ लखनऊ में नक्खास की बात अलग थी वहाँ पर हर चीज़ इस तरह की अनोखी जो होए वह सब मिल तो मिलती रहती हैं तो वहाँ पर जब गए तो देखा मछलियाँ बहुत बिक रही हैं तो एक दो बार लाए हम लोग फिर गाँव वाले भी देखे कि बहुत अच्छा लगता है वह भी लाने लगे देखने में वह अच्छा लगता है तो इसके बाद में लोग आए जब हमारे रिश्तेदार नातेदार आते तो उनको भी अच्छा लगता क्योंकि हमारा लखनऊ तो बहुत शौक़ीन टाइप का है हर चीज़ जब जो चीज़ अच्छी देखता वही ले आता है वह उस उसके बाद में क्या कहाँ गाँव वाले जब आते तो कहते हाँ कहाँ से लाए हमको भी चाहिए था यह है वह है तो पूछते जगह कहाँ है अब हम लाए दो सौ रुपये की अब वहाँ पर मार्केट में जब ज़्यादा बिक्री होने लगी तो लोगों ने सोचा अरे यहाँ तो बिक्री होने लगी तो कहीं ढाई सौ तीन सौ चार सौ पाँच सौ जिस तरह के बता दे उसके बाद में उसमें पता नहीं रबड़ के कुछ गुल्ले टाइप पड़े पड़े होते हैं वह डाल देते हैं वह भी मोर मिलते वहाँ यहाँ मिलते नहीं हैं उसको खाने के लिए चाहिए कुछ न कुछ कुछ न कुछ इंतजाम उनका करते रहना चाहिए पानी भरने के लिए कभी कभी उसमें ठंडा पानी ताजा ताजा पानी चाहिए उनके लिए बढ़िया ठंडा और हमारी देखा हमने अच्छे अच्छे घरों में तो है ही है यह लोग पालने लगे यहाँ यह छोटी मछलियाँ होती हैं कोई परेशानी नहीं होती देखने में इतनी सुन्दर लगती बच्चे उससे वह खेलते रहते समझ लो आप इसलिए मछलियों की हम लोगों की यह ब्राइटी जबसे आई हैं तब से हमारे लोगों सुख चैन समझ लो परिवार में होने लगा बच्चे उधर थोड़ा दूसरे चीज़ों से मुड़कर के उसके आस पास खेलने लगे हैं घर में लोगों को आराम हो गई ले बच्चों की माँ अपना काम करती रहती बच्चे उससे आस पास खेलते रहते हैं कुछ न कुछ खेल मार्केट में भी इसकी वह अच्छी वैलू धीरे धीरे हो रही है जब अच्छी वैलू हो रही है तो इसके दाम भी बढ़ रहे हैं और इस इसी तरह धीरे धीरे यह पूरे देश के अंदर फैल रही है उसके बाद विदेशी मेहमान भी आते हैं अच्छी जगहों पर देखते हैं उसके बाद उनकी भी इच्छा होती इससे धीरे धीरे मार्केट में वैलू भी इन चीज़ों की खूब हो रही है इसके दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं और आगे चलकर इसकी मार्केट बढ़ती ही रहेगी चाहे जितना भी अच्छा क्योंकि यह देखने में और परिवार में खुशियाँ लाने लाने के लिए ही बहुत बड़ी सुविधा है यह समझ लो आप इससे अच्छा और कोई साधन इस समय नहीं दिखाई पड़ रहा हैं पहले मुर्गियाँ लोग पालते थे गाँव में उसमें गंदगी बहुत होती थी इसमें गंदगी भी नहीं होती कोई परेशानी भी नहीं होती है इस तरह की है यह सब अच्छी चीज़ें अब वातावरण भी इससे अच्छा रहता है कि यह गंदी एनर्जी को भी खींच लेती हैं अपने तरफ पानी के माध्यम से इस तरह से अब जो लोग इसका धंधा करते हैं या पालते हैं उनको खुशियाँ महसूस होती है जो जिसने कभी पाला ही नहीं है जिसने उसे आस पास उसके जैसे आस पास रहा ही नहीं है उनको खुशियाँ क्या महसूस होंगी इसलिए आप जो लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं उन लोगों से यह है कि ऐसा कुछ करके देखें जिससे उनके परिवार में खुशियाँ भी आएँ और बच्चे भी खुश रहें आप भी खुश रहें देखने में भी घर सुन्दर लगे नए मेहमान आएँ वह भी आपको हो सकता है गिफ़्ट अब तो गिफ़्ट वाला भी सिस्टम चालू हो गया है लोग गिफ्ट भी देते हैं कि अरे कितना सुन्दर आपने यह सजा रखा है अब यह तो बहुत मार्के हमने देखा समाज में इतनी मार्केट इससे बहुत सारी चीज़ें बनने लगी जो कभी सो पीस में हुआ करती थी आज उसकी मार्केट बनने लगी धीरे धीरे करके और जब मार्केट बनने लगी तो मार्केट की वैलू बढ़ने लगी और वैलू जब बढ़ने लगी तो लोग उस तरह के सिस्टम बना रहे हैं नदियों के किनारे जाकर के अपना कोई न कोई ऐसा म्यूजियम सिश्टम बना दिया कि देखने में अच्छे लगे और वहाँ भी लोग आने जाने लगे अब तो इस तरह से हम तो ज़्यादातर लोगों से समझते हैं कि आप लोग इसका कुछ करके देखें तब आपको फ़ायदा नुकसान मालूम होगा